औ हेलौ औ औ

दाथ' दे मानि खोरखिया दा नोंना माबा खालामखानाया खोरखि सेरमोन ना औ दा बेखौनो र' आयदा नों मोन्नाया सित खोरखि सेराव मोनाखै ओमफ्राय दा बे सिटखौ सोलायगोन औ औ औ जागोन दे दा नोङो दाथ' हाथ'नाय नंला नैबे मानि दा फिलाबगोजा नालाय सासे बै बङाइगावआव ओंखारगोन मानि बे बङाइगावआव ओंखारोबा बेनि जायगायाव जिरायनानै माबा खालामनो हागोन दे जिरायनानै थांनो हागोन औ बे सिगां सिगांनि सिटआवनो सिगांनि खाथियावनो ड्राइभारनि सेकेण्ड ड्राइभारनि साइटजों आरोखि ओमफ्राय नों थांनाया अबेसिम थांगोन बाक्सायाव औ नों ओंखारनाया तामुलपुर औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ जागोन दे दा बङाइगाव माबायाव ओरै बै हिमालय खाथिया बेयाव सासे पेसेनजार ओंखारगोन थ' बेयाव ओंखारोबा नोङो सिटखौ बै ड्राइभार साइटजोंनो ड्राइभारनिफ्राय सेकेण्ड सेकेण्ड सिटआव नोङो जिरायनो हागोन आरोखि दा

औ औ औ औ दे जागोन दे दा ओंखारबा बे ओंखारोबानो नोंखौ जिरायहोसै आङो बेयाव

औ औ औ जागोन दे जागोन दे औ दे होम्बा औ